میرا مشورہ یہی ہے کہ جو لوگ ڈرائنگ سیکھتے ہیں وہ اچّھی طرح سے محنت کرے اور اپنے استاد محترم کا باتوں پہ عمل کرے اور جیسے جیسے وہ استاد بتاتے ہیں وہ وہی اس راستے پر اگر چلتے ہیں تو بہت جلد ہی ڈرائنگ آپ سیکھ سکتے ہیں آج کل دنیا میں زیادہ تر موبائل کے ذریعے لیپ ٹاپ کے ذریعے ٹیبلیٹ کے ذریعے بہت ای ٹی سی بہت ہی ویب سائٹ آ گیا آج کل سیکھنے کے لیے آج کل بہت اچّھے اچّھے ان اس پہ بھی ٹیچر آتے ہیں وہ اچّھے طریقے سے بتاتے ہیں کہ ڈرائنگ کیسے سیکھنا ہے تبھی آپ کو کامیابی ملے گی اور آپ بھی اچّھی محنت کریں گے تب آج بہت ہی اچّھا لگتا ہے جب ڈرائنگ آپ جب اگر سیکھ جائیے گا تب بہت ہی اچّھا لگے گا کہ مجھے بھی ڈرائنگ اگر آپ سیکھ جائیے گا ابھی آپ کو کٹھنائیاں ہوتی ہے اس سلسلاؤں میں اور جب آپ سیکھ جائیے گا تب جو ہے بہت ہی آپ کو عمدہ اور اچّھا پیارا لگے گا مجھے بھی آج بہت ہی اچّھا یہ ڈرائنگ لگتا ہے